हैल्लो प्रणव हां प्रणव में जगमोहन बोल्ला ना तुगी फोन ते निं आया कोई खोड़ू अंकल निं हैन हां उंदी डेथ होइयी अज बडलै पुरे होइये आक्खा दे राती खरे भले रुट्टी खादी सुत्ते ते सवेरे आंटी गेई होनी जगाने आस्तै ते उट्ठे गै नेईं ऐं हां नेईं नेईं कुत्थे गा ना ना ना खरे भले हे पता निं ओ ओ मम्मी वी परेशान डैडी वी आक्खादे जाना असैं उद्दर ते में का तुगी सनाई ओड़ा तू ते उदे होस्टल गै ऐ ना तू हां ते दिक्ख अगर आई सकना ते आइया ते मम्मी होरें कोई दस बजे निकलना इत्थोआं अच्छा हां हां हां क्रिमेशन आक्खा दे कोई साड्डे बारां बजे करना हां अज गै साड्डे बारां करना ओह् एक्चुअली उंदी जेह्ड़ी ओह् कुड़ी निं ऐ बड्डी कुड़ी हां ओह् कुतै जलंधर गेदी ही ते हां उ उस्सी दिक्खा दे के ओह् आई जन्दी ते होई सकदा उन बारां बजे तक पुज्जी जाना ते साड्डे बारां करी ओड़गे फिर हां हां अच्छा दिक्खो नेईं वी पुज्जेया कोई इन्ना जरुरी निं ऐ बट मि इयै में के तुगी सनाई ओड़ां तेरे कन्नै करदे किन्ना हिरख करदे हे तेरे कन्नै दिक्खां हां ते दिक्खो मम्मी वी इयै आक्खा दे दिक्ख ना दोए कुड़ियां कुड़ियां अजें ब्याह्ने आह्लियां हैं ना कुड़ियां ब्याहियां ते जाकत वी अजें छोटा ऐसे जाकत करियै वी थोह्ड़े परेशान हे ओह् पढ़ने च थोह्ड़ा इ'यां लटर मस्त बस उस्सी एह् क्रिकेट खेडना बस दोस्तें कन्नै उद्दर चली जाना उद्दर चली जाना उस करियै वि थोह्ड़े निं परेशान चला दे हे ते मि लगदा कोई ऐसी कोई प्राब्लम होनी जी दिक्खो कुड़ियां दोए कुड़ियां दोए बड़ियां समझदार सयानियां जिम्मेदार कुड़ियां न ओह् दोए कम्म करा दि'यां दिक्खो ते बड्डी दा आखो कुते गल्ल वी चला दी रिश्ते दी गल्ल चला दी ही ते हां हां दिक्खो किस्मत च नेईं दिक्खना हा दिक्खो पैह्ले किन्ने उ'नै शुरू च पैह्ले बमार हे पैह्ले बुजी होर बमार होइयां किन्नी बिपता उ'नै कट्टी हैं ते हुन जिल्ले थोह्ड़ा हत्थ ठीक होआ ते हुन ए परेशानी ऐ छोटे लेईयै परेशानी उंदी बनी दी रोह्नदी

ते पिछले म्हीने पिछले म्हीने तुगी पता आंटी डिग्गी पेई उ'नेई फ्रैक्चर होई दा हा गोड्डे च ना कोई ग्रैह् गै आई दे बचारें उप्पर कदे किश होआ दा कदे किश होआ दा हुन सब किश घर सब किश ऐ घर गड्डी वी ऐ मकान वी अपना बनी दा सब किश होई दा ते हुन जाकतै परेशान कीत्ते दा थोह्ड़े दिन पैह्ले थोह्ड़े दिन पैह्ले लब्बे ऐ हे मिगी उस दिन आये दे हे ना हां तरसेम दा बर्डे हा ना हां मास्सी हुंदे घर उत्थे आए दे हे आक्खा दे हे मम्मी गी पुच्छा दे हे केह् करा दा में आखेया में लग्गे दा कंपनी च लग्गे दा ते बड़े खुश होआ दे हे आक्खा दे बच्चे बड़े मेहनती बच्चे ओ तुस तेरे आस्तै वी आक्खा दे हे बड़ा शैल ऐ ओह् बड़ा अच्छा बच्चा ऐ चलो दुएं आस्तै ते चंगा गै सोचदे रेह् लेकिन रब्ब कि नेईं किस्मत च नेईं हा हुन दिक्खना अग्गे बच्चें दा सुख ते केह् करी सकने फिर दिक्खेआं तू कोशिश करेयां कोई मति कालि करने दी लोड़ नेईं ऐ निं ते बाद चौथे उप्पर आई जायां दसमें उप्पर आई जायां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके अच्छा अच्छा